हाँ दीदी नमस्ते है मतलब मेरा नाती पोता का कपड़ा लेना था ठंडी के उन लोगों को तो मतलब आप हम लोगों को पता चला है कि आप दुकान करेंगे कपड़ा के तो कहाँ पर हैं आप ठीक है दीदी मेरा नाती के भी लेना है और न नतनी की भी लेना है और पोता लोग के भी लेना है और बच्चे लोग के मैं कपड़ा लेने आएँगे आपके दुकान में आप कुछ पैसा कम कर दीजिएगा लेंगे तो हाँ समझ कर लगा दीजिएगा और और क्या क्या बेचते हैं मैडम आप अच्छा गर्मी के हाफ कपड़ा ठीक है मैडम मैं भी आऊँगा अब मैं अपना पड़ोसी की भी बोल के लाऊँगा हमको अब और मैडम कुछ आप बताइए अब दुकान पर हैं आप नमस्ते मैडम हाँ बोलिए ठीक है मैं बोलूँगा कि नया नया कपड़ा आया है बढ़ियाँ बढ़ियाँ नए चीज पर चेक लेना चाहिए दो चार वह वहाँ राजा तालाब दुकान पर मिलता है

हाँ छोटे बच्चे का कपड़ा मिल जाएगा मैडम अच्छा अब गर्मी के कपड़ा मिलेगा हाँ हाँ अभी तो सब मज़ा से ठंडी का कपड़ा पहनता है और बार बार गर्मी पड़ता है तो उन लोग को ठंडी गर्मी का कपड़ा ठीक है ना हाफ वाफ चाइए हाँ नमस्ते हाँ ठीक है मैडम नमस्ते